असांजे उल्हासनगर शहर में घणे ई भॼननि जूं टोलियूं आहिनि जीअं हीअ ई मंदरनि टिकाणनि में भॼन कंदियूं आहिनि ऐं कंहिंजे घर में सुठो कार्य हूंदो आहे त हुते बि इहा कंदा आहिनि इहे इन्हनि जा साधन ऐं उन आहिनि ढोलक बाजो ऐं झिंझण वग़ैरह